जों गामिआव थानाय मानसि जों गामिआव फरायबोनाय मानसि आरो जोंनि गामिआव बांसिन जोंङो फराय नायावबो जोंनि गामिनिआ सरकारिआवनो फरायो बिदिनो सोहोर थावननिआ बांसिन प्राइबेटाव फरायो बिदिनो प्राइबेटाव फरायो जोंनि गामिनिआ बांसिन बर' मिडियाम जायो सहराव थानाय नोगोरनि मान्थिफ्रा बांसिन गाव गावनि गथ' गथाइखौ बांसिन ताका पैसा थासिननाय रोखोमै बिसोरो इंलिश मिडियामफ्राव सोयो बांसिनानो बिसोरो प्राइबेट आव बांसिन सोयो जोंङो सरकारिआव सोयो जोंना सरकारिआव गोबां सुबिदा जायो जोंहा सरकारिनिफ्राय जोंङो ड्रेस बो मोनो सरकारि फरायसालिफोरना ड्रेस मोनो जोंङो आरो जानो थाखायबो जोंङो आदार मोनो स्कुलाव जोंङो जानो ओंखामफोर मोनजायो जों इफोरबायदिनो स्कुलाव जोंङो फ्रि आवनो जोंङो फोरोंजानो हायो जों फ्रिआवनो मोनो आरो जोंना एडमिशनफोरावबो स्कुलाव मुं थिसंनायफ्रावबो जेबो जोंङो पैसानि जेबो लेन देन जाया सरकारि ना गासिबो फ्रि जाजोबो जेहैतु जोंनि गामिनि थाखाय जोबोर सुबिदा बियो जों जोबोर मोजां मोनो इफोर बयदि सुबिदा गोनांनि थाखाय